हैलो दुद्ध लैनां हा भला थुआढ़िया हट्टिया दुद्ध ऐ आहो आं दौं चार किलो लैना हा में कुसै गी भेजनी आं ओह् हा एह् कियां सनायो नी केह् भाव आं पैसे भेजी देई ओड़गी ते दुद्ध भेजी देई ओड़ेओ ठीक ऐ ठीक ऐ